मेरी इस उम्र के अनुभव के साथ साथ मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अनुभव हुआ है तथा पहले मैंने जब मैं मतलब छोटी उम्र में था तब सबसे पहले मैंने फ़ोन का यूज़ करना सीखा था जो की कीपैड फ़ोन हुआ करता था जिसमें नोकिया सैमसंग लावा माईक्रोमैक्स और छोटा डिस्प्ले बटन वाले कीपैड कीबोर्ड वाले फ़ोन होते थे तथा अभी अभी के युग में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गयी है अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आने लगे हैं थ्री जी टू जी नेटवर्क कन्वर्ट हो कर के फाइव जी नेटवर्क में आने लगे हैं तथा टेक्नोलॉजी इतनी लेवल पर आगे बढ़ चुकी है जो काम हम घंटो लाइनों में लग कर करना पड़ता था आजकल वह काम फ़ोन के माध्यम से दो मिनट पाँच मिनट में हो जाते हैं जिन काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना होता था आजकल के टेक्नोलॉजीज़ के वजह से वह हमें घर पर ही घर पर रहकर ही वो काम भली भांति सम्पूर्ण पूर्ण कर लिया जाता है तथा टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि पहले फ़ोन की अपेक्षा अभी बहुत टेक्नोलॉजी उन्नत हो चुकी है तथा बहुत सारे स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा ही फीचर्स आ चुके हैं जिससे बहुत सारे काम हो सकते हैं जैसे विडियोकॉल हो सकते हैं वौइस् रिकॉर्ड हो सकती है कैमरा वीडियोज बनाये जा सकते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का अविष्कार हुआ है तथा भारत में मतलब देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऊपर की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है